طالبہ دوسرے قصبوں کے اسکولوں یا ہائی اسکولوں میں بسیز سائیکل اسکوٹی روڈ سواری یا امی ابو اس کے پہنچا دیتے ہیں اپنی بائیک سے ہاں کہ باقاعدہ بسیز ہیں معیاری پرائمری تعلیم حاصل کرنا مشکل مشکل ہے لیکن اب یہ مشکل نہیں ہے پہلے زمانے میں مشکل ہے کہ ہر جگہ ہر گاؤں ہر محلے میں اسکولس ہیں آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور سرکار بھی نیا سرکاری اسکول بھی ہے ہر جگہ ہر محلے میں ہر جگہ سے وہ پرائمری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس میں اس میں بہت سارے چیلنجز آتی ہے پرا پرائمری تعلیم میں اتنے کوئی چیلنجز نہیں ہیں لیکن ہائیر تعلیم میں چیلنجز ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ہائیر ہائیر تعلیم کے لیے پہلے یہ والدین بھیجنا نہیں چاہتے ہیں باہر اپنے تا اپنی لڑکیوں کو ڈرتے ہیں باہر کا ماحول صحیح نہیں ہے لیکن اب دھیرے دھیرے لوگ لوگ ابھرنے لگے ہیں اب لوگ اپنی بچیوں کو باہر بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ بہت دور دور کی طالبہ پڑھنے آتی ہے اس کے امی ابو بھیجتے ہیں